जेन'बा आङो फिसा फिसौनि गस्ला सुथेयो पेन्ट बिदिनो गोबोरनाय मानाय गस्ला बिदिनो हाफपेन्ट गोबोरनायखौ सुथेयो आरो ओमफ्राय सुथेयो बे जिन्स लपेन्ट बायदि गोरा गोराफोरखौ माबानो हाया आरो थुसिबायनोनो हाया आरो ओमफ्राय आखाइआसो लिमोनलायगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो जिफोरजों हमथानानैब्लाबो नारसोयो आरो आं नारसि नारसि बिदिनो खस्थ' सुथेथारो आङो खस्थ' सुथेनानै होथारो आं आजां गाजां गोराना बि जि रोजाया जिन्स लंपेना सुथेथारो आं खस्थ'नो ओमफ्राय बिदिनो गस्लाफोरखौबो गोबोरबा सुथेयो आङो न'आव थाखानाय हिसाबै सुथेनानै बिदिनो फोसाबनानै होयो आं गोदानफोरबो बायनानै होनो हाला एसे गोरा गोराखौ सुथेनानै होबाय गानहोबाय सुयै सुयै गानहोबाय

ओमफ्राय बिदिनो ब्लाउसफोरखौबो गोबोरबा सुथानानै गाननाय जाहैबाय आरो गोरा गोराहांफोरखौ बेदिनो बांद्राय सुरिफोरखौल' गारबाय एसे एनै गोराखौ सुथेबाय गानबाय सुरिखौ गारबाय ओमफ्राय बिदिनो मा होनो दख'नाफोरखौबो जिफोरखौबो बिदिनो एसे एनै मोजांखौ सुथेनानै गानो आरो एसे गोराहां गोराहांखौ अननानै बिदिनो सुथेना गानहोयो ओमफ्राय बिदिनो मोजां मोजांफोरखौ सुथेबाय गानबाय बायनोबो हाया नालाय ओंखारथाराखिसैलै